हे मीशो मैंने एक टी शर्ट मंगाया था और मैंने यहाँ पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग किया है और यह टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी बहुत ही ज़्यादा प्यारी आई है ये कलर में भी बेस्ट है फ़िटिंग इज़ वेरी गुड आइ एम सो हैप्पी फ़ॉर दिस अमेज़िंग प्रोडक्ट यह प्रोडक्ट सच में जैसा दिखाया गया था सेम वैसा ही है थैंक यू फ़ॉर अमेज़िंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज़ वैरी गुड मैं इसको फ़ाइव स्टार देना चाहूँगी और इसका साइज़ फ़िटिंग इज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये टी शर्ट कुछ ज़्यादा ही कम्फ़र्टेबल भी है थैंक यू थैंक यू फ़ॉर दिस अमेज़िंग प्रोडक्ट